ہیلو مجھے آپ کی مدد درکار ہے میں نے ابھی ابھی اپنا موبائل ریچارج کیا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے غلط موبائل آپریٹر منتخب کری جی میں نے دو سو انتالیس روپے کا ریچارج کیا تھا مجھے جیو کے لیے ریچارج کرنا تھا لیکن غلطی سے میں نے ایئرٹیل کا انتخاب کر لیا یہ ریچارج ابھی کیا گیا ہے اور اس کی ٹرانزیکشن آئی ڈی یہ ہے ٹی ایس این ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو زیرو شکریہ معلومات دینے کے لیے کیا برائے کرم وقت بتا سکتے ہیں جب آپ نے ریچارج کیا تھا جی ریچارج آج شام پانچ بج کے سترہ منٹ پے کیا گیا تھا شکریہ ہم اس معاملے کو فوری طور پر دیکھیں گے اگر ریچارج آپ تک فعال نہیں ہوا تو ہم اسے منسوخ کرنے یا رقم واپس کرنے کی کوشش کریں گے برائے کرم تھوڑی دیر انتظار کریں